جی میں نے اپنی ثقافت کے علاوہ دوسرے ثقافت کی ایک روایتی ڈش کنافہ بنائی تھی جو ٹرکش ڈیزرٹ ہوتا ہے وہ میٹھے کے طور پہ کھایا جاتا ہے باہر ٹرکی ممالک ملک میں تو میں نے وہ وا وہ ڈیزرٹ بنایا تھا اس کو بنانا کے ٹرائی کرا تھا اور اس کے علاوہ میں نے چائنیز کزین بھی بنائی ہے وہ بھبی مجھے بہت پسند ہے دوسرے ثقافت کی جو چیزیں ہیں اس میں سے میں نے چائنیز کھانا بنایا ہے وہ مجھے کھانا بنانا وہ بہت اچھا لگتا ہے اور اسے